जाना है किस किसके साथ जाना है किस कितने लोग हो ठीक है हम बता देंगे किराया ज़्यादा लगेगा हज़ार ट्रेन से सात हज़ार लगेगा घुमा देंगे हर जगह घूमोगे तो पन्द्रह हज़ार रुपये पड़ेंगे अपने जेब से देंगे नहीं किराया तो महंगा है पन्द्रह हज़ार आप कितना देंगी इतने में नहीं हो पाएगा आप लखनऊ पड़ेगा मथुरा पड़ेगा आगरा काहे से जाओगे ठीक नमस्ते